असांजे भारत देश में जाम सारा उद्योगपति आहिनि जीअं त टाटा थी वियो अंबानी थी वियो अदानी थी वियो त जीअं त अंबानी असांजे देश जो ॾाढो वॾो उद्योगपति आहे त हुन असांजे देश लाइ जाम कुझु कयो आहे त हुन असांजे देश में वापार जो ॾाढो वॾो कारोबार खोले रखियो आहे जीअं त हुन असांजे लाइ जिओ सिनेमा खोले रखियो आहे जंहिं ते असां कुझु बि ॾिसी सघंदा आहियूं जॾहिं असांखे मैच ॾिसणी आहे असां मैच ॾिसी सघंदा आहियूं असांखे कोई प्रोग्राम ॾिसणो आहे त असां जिओ सिनेमा ते ॾिसी सघंदा आहियूं ट्रांसपोट में असां वटि टाटा जी जाम सारियूं ट्रकियूं हलंदियूं आहिनि टाटा असांखे बस ट्रक ऐं जाम सारा वहीकल यूस करणु ॾियनि था त असांखे अदानी जी तर्फ़ा असांए लाइटियूं कमु हले पियो असांजे भारत में लाइट अदानी जी आहे ऐं असांजे उद्योगपति जो अंबानी आहे हुन हुन असांजे लाइ जाम सारा स्कूल ऐं टाटा वारे असांजे लाइ जाम सारा स्कूल खोले रखिया आहिनि जो त असांखे फ्री में शिक्षा ॾियनि था